असांजे रंधिणे में अॼु फ्रिज मिक्सर ग्राईंडर चोपर मिक्सर ओवन माइक्रोवेव इंडक्शन टोस्टर आहे पहरियों असां जॾहिं घर में केक ठाहींदा हुयासीं या बिस्किट ब्रेड या नान कताई ठाहींदा हुयासीं त सिपरीअ में लूणु विझी उन में डोंगो रखी सिगरीअ में पचाईंदा हुयासीं पर अॼु इहे सभु कम आसानीअ सां थी रहिया आहिनि अॼु असां बसरु टमाटो पटाटो ऐं बाक़ी भाॼियूं बि पंज मिंटनि में चोपर में कटे था वठूं पहिरें हथ सां कटण में चङो टाईम लॻंदो हुयो ऐं जंहिं ॾींहं खां माण्हुनि जी चङनि माण्हुनि जी रोटी करिणी हूंदी हुई तंहिं अन्ना बि वक़्ति लॻंदो हुयो पर हाणे हिकु माण्हू अकेलो ई मिंटनि में रोटी करे वठे माइक्रोवेव जी मदद सां रोटी गरम बि करे थो वठे